असांजे इलाइक़े में जेके बि सरीरु संबधी स्वास्थ्य संस्थाऊं आहिनि हुन में घणी घटिताई आहे जीअं अथव सरकारि हिन वक़्तु हुन घटिताइयुनि ते कमु करणु वीचार करे थी पर अमल कोन थो थिए अमल छो कोन थो थिए त जेके बि डिग्री दारी डॉक्टर्स आहिनि एम एस आहिनि एम डी आहिनि उहे उन्हनि खे मिलनि था पर हिकु या ॿिए रीत सां उहे उन्हनि खे कवर नथा करे सघनि घुराए नथा सघनि उन्हनि जूं शेवाऊं नथा वठी सघनि जे कॾहिं उन्हनि जूं शेवाऊं अची वञनि त सॼे मुल्क खे सॼे इलाइक़े खे सॼे खेत्र खे सभिनी माण्हुनि खे हेल्थ जे बारे में तंदुरस्त जे बारे में सरीर जे बारे में घणो फ़ाइदो थींदो सरकारि हुन ते ध्यानु ॾे जेके जेके बि एम डी आहिनि एम एस आहिनि या एक्सपर्टस आहिनि उन्हनि खे हिकु या ॿिए नमूने उन्हनि में जॉइंट रखे ऐं एक्सपट नवां नवां खपनि छो नवां जेके अचनि था उन्हनि जो हेतिरो अनुभव न हूंदो आहे नओं डाउट त हो डिग्री दारी जा आहिनि उन्हनि डिग्री वरिती जो आहे पर उन्हनि खे एक्सपीरियंस अनुभव की वधारे ज़रूरत आहे अमुक लोक अमुक क़िसा अहिड़ा था अचनि जंहिं में जे कॾहिं देरि करे वञे त दर्दी जे लाइ नुक़सान थियण जी संभावना वधीक आहे तंहिं करे भले हू नवां डाक्टर रखनि उन्हनि सां गॾु जेके झूना डाक्टर आहिनि उहे सठि खां सतरि टका हुअण खपनि टीह टका भले जेके आहिनि उहे बि डाक्टर ज आहिनि सुठा ई ज आहिनि पढ़ियल ज आहिनि उन्हनि खे गॾु रखे त भविष्य में हू सिखी सघनि ऐं पब्लिक खे वधारे में वधारे हुन जो लाभ ॾेई सघनि शेवा करे सघनि ऐं सरकारि जो नालो थिए ऐं हर कंहिंखे पंहिंजी हेल्थ जे बारे में पूरे पूरी शेवा मिली सघे तंहिं करे ज़रूरी आहे त इन्हनि संस्थाउनि खे सरकारि पूरे पूरो सुठा सुठा डॉक्टर त आहिनि पर एक्सपीरियन झूना उन्हनि वटि वधीक अनुभव हुजे उहे रखे त उहो हर कंहिं पब्लिक लाइ हर कंहिं माण्हूअ लाइ हर कंहिं इंसान लाइ वधीक कामयाब थींदो ऐं सरकारि जो बि नालो थींदो ऐं डाक्टरनि जो बि नालो थींदो ऐं माण्हुनि जी ज़िंदगी वधीक बची सघंदी